हैलो केह् हाल चाल ऐ केह् बना दे ओ आं अज्ज गेदे स्कूलै गी जां बमार इंया थोह्ड़ा बमार होई गेदा हा थुआढ़ा कराई जागतें गी त्यारी जां इंया गै कराई त्यारी भी पंदरां अगस्त दी जां नेईं मेरे स्हाबै नै में यरो बमार बंदा में बड़ा कमज़ोर आयेगा यरो साढ़ा आयेगा फर्स्ट यरो एह् मेरा तुसेंगी पता गै अं'ऊ थोह्ड़ा बमार ऐ ना बुड्ढे बारै डांस बैंड बजानै आस्तै थल्लै दा सद्देआ उसगी सिरजल्लुऐ गी हून डांस में करी ओड़दा मंगाई ओड़दे झंडे में जम्मू दा अ अ अ अ